اردو میں جو سب سے عام جملہ بولا جاتا ہے وہ ہے السلام علیکم اور وعلیکم السلام یا پھر آپ کیسی ہیں خیریت سے ہیں اور جواب میں جواباً میں یہ کہا جاتا ہے کہ الحمد اللہ میں ٹھیک ہوں اور ادھر سے سوال پوچھا دوسرا بندہ پوچھتا ہے کہ کیسے ہیں اور جو روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہونے والے نارمل سے محاورے ہیں وہ ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جیسے کہ بارآور ہونا یا پھر منہ لگنا یا دل بھر آنا یا پھر کی امید پاش پاش ہو گئی یا دانے دانے کو محتاج کر دیا یا خون کا سفید ہونا یا پھر پھولے نا سمانا یا پھر اندھیر نگری چوپٹ راج اور ایک اور ایک گیارہ ویسے جلتی پر جلتی پر تیل مت چھڑکو اور آپے سے باہر مت ہوؤ اور آرزو کا خاک میں مل جانا یہ سب ایسے محاورے ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں